ہمارے گاؤں میں شادیوں کے انتظام بہت دھوم دھام سے کرے جاتے ہیں پورے گھر کو سجایا سجایا جاتا ہے اور گھر کے فرنٹ میں رنگ برنگی لائٹیں لگائی جاتی ہیں اور دلہن کے کمرے کو نئے پھولوں کی سجاوٹیں کی جاتی ہیں دونوں خاندانوں کے درمیان پہلے ملاقات کے انتظام بہت تمیز اور تہذیب سے کیا جاتا ہے جب دونوں خاندان کی پہلی ملاقات ہوتی ہے ہوتی ہے تو لڑکی والوں کے خاندان کی طرف سے لڑکے والوں کے خاندان کو ناشتہ کرایا جاتا ہے ضرورت پڑتی ہے تو کھانا بھی کھلایا جاتا ہے اور ملاقات کے دوران اگر لڑکی اور لڑکے کو رشتہ منظور ہو جائے تو پھر ان کی سگائی کر دی جاتی ہے اور لین دین کر دیا جاتا ہے اور شادی کی تاریخ بھی فائنل کردی جاتی ہے اور شادی بہت دھوم دھام سے کروائی جاتی ہے